आब तऽ कॉलेजसँ बच्चासभ घरोपर पढ़य लेल एलैए इसकुलसँ जे गर्मीके छुट्टी भए जाइ छै तऽ घरोपर पढ़ाइ करै छै आब इसकुलमे पढ़ाइ होइ छै तऽ जाइ छै नहि होइ छै तऽ घरेपर पढ़ा दै छै एक्के दान इसकुलसँ सरकारो लाभ देलकैए बच्चासभकेँ तऽ किलास चलि जाइ छै पढ़ै छै बच्चासभ आब सभ भागै छै इसकुल इसकुलसँ जे मोन होइ छै तब घरोपर पढ़ै छै

आब सरकारो बढ़िएँ कए देलकै हन आब बच्चासभकेँ लाभ दै छै जेहो बच्चा नहि जाइ छै सेहो जाइ छै आब पढ़य लेल आब बढ़िएँ छै पढ़ाइओ बढ़िए कए रहल छै जाइ छै बच्चासभ सरकारी इसकुलमे पढ़लक ओतयसँ छुटि कऽ आयल तऽ टीशन पढ़लक ट्यूशनोमे पढ़ाइ बढ़िएँ करै छै इसकुलो जाइ छै आ ट्यूशनो आब पढ़ै छै आब सभजगह सरकार बढ़िएँ कए देलकैए बच्चासभ आब खूब पढ़ैए जानै छी आब ओतेक एहि लड़कीसभ पहिलेके इसकुलमे पढ़ाइ होइत रहै तऽ जाइत रहै आब तऽ घरोपर लड़कीसभकेँ पढ़बय लागलैए इसकुलमे एतेक नहि जाय लेल दै छै लड़कीसभ दस घरुआ भए जाइ छै ने तब घरेपर पढ़बय लागलियै जा बच्चा रहै छै ता इसकुल जयबे छै पढ़य लेल जब घेरुआ भए जाइ छै तब घरेपर पढ़ाइ कराबै छियै